हा दृष्टि ॻाल्हायां थी ॿुधायो हा हा हा असां सिबी ॾींदा आहियूं सिबण लाइ असां उन जे मथां अघु रखंदा आहियूं की तव्हां के इतना कपिड़ा सिबायो तव्हां तव्हांखे घणा कपिड़ा सिबाइणा आहिनि तव्हां कचो कपिड़ो मूंखे वठी ॾिजो उन जे मथां सिबी ॾींदी तव्हांखे

हा फिटिंगूं हा हा असां ब्लाउज चणिया चोली शादी जा गाउन साड़ी हीअ सभु रखंदा आहियूं तव्हांखे छा खपे ॿुधायो न घणनि ॾींहंनि लाइ खपे हा हा सिबी ॾींदव अने तव्हांखे वधारे तकिड़ो रहंदी आऊं वधारे अघु वठंदसि तव्हांखे मूंखे ॿिया बि कस्टमर ऐं उन जे लाइ बि मूंखे सिबणजो न आहे त तव्हां ऑडर ॾियो त अठवाणी अघु ॾिजो टे सौ ॿ सौ खनि वठंदी आहियां तव्हांजे कोसे जो मेटलो हुन जी ॿ सौ जी स्टार्टिंग आहे पोइ अघु वधाईंदी आहियां आऊं हम्म हा जो वधारे खपेव तव्हांखे आऊं घटि अघु में करे ॾींदसि ऐं तव्हांखे पंज सौ हज़ार जेतिरो डिस्काउंट ॾेई सघंदसि हम्म हा हा जेतिरो वधारे आऊं तव्हांखे बि माणे घटि में करे ॾींदसि ऐं शादी जे कपिड़नि लाइ त लाॾनि लाइ कपिड़े लाइ आऊं कपिड़ा रखंदी आहियां त तव्हांखे खपे त तव्हां वठी था सघो मूंसां कपिड़ो पंज सौ मीटर ॾींदा आहियूं वीह रुपए जो हम्म चणिया चोली असां भाड़े ते ॾींदा आहियूं उन जो अघु राति जो भाड़ो आहे पंज सौ वठंदा आहियूं अने जीअं तव्हां इहे वठंदा भाड़े वठंदानि हिकदमि सुठो वठंदा उन जी प्राइज उन प्रमाणे ते रहियल हूंदी आहे उन जो अघु हुन ते रखंदी आहियां आऊं चणियनि जी सिलाई चणियनि जी सिलाई आऊं ॾेढु सौ या सौ खां रखंदी आहियां पोइ तव्हांखे जेतिरा मनु ठीकु लॻेव उन प्रमाण आऊं तव्हांजो अघु ॾिजे तव्हां मूंखे इलाही एॾा ऑडर ॾियो था त तव्हांखे भाव घटि करे ॾींदसि हुन में पंजवंजाहु हा हा सुञाणे आहे हम्म हा त तव्हां सभिनीनि खे गॾु कोठे ॾिजो तव्हांखे घटि भाव करे ॾींदसि तव्हां सुभाणे सुबुहु मां अची था सघो सवेल ठीकु आहे मां तव्हां लाइ कपिड़ा कढी रखंदसि हा जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल